आजकल के जो युवा है वह तो समाचार के बगल में तो ज़्यादा फ़ोन ही चलाते हैं लेकिन हम उनको प्रोत्साहित करना चाहे चाहेंगे कि वह थोड़ा समाचार देखें और समाचार पढ़ना चाहिए क्योंकि समाचार में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें है जिसके बारे में उनको थोड़ा जानना चाहिए कि अगर हम मतलब ह अगर वह युवा पीढ़ी धीरे धीरे बड़े हो रहे है न बड़े होने के लिए सब मतलब सब चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहिए जैसे पढ़ने में क्या चाहिए खाना और जॉब और मतलब ब्यानकिंग मतलब सब कुछ सब मतलब आजकल क्या चल रहा है यह सब भी युवा पीढ़ी को जानना चाहिए अभी मतलब बहुत सारे एग्जाम में भी मतलब रिलेटेड मतलब जो आजकल जो चल रहा है उसी तरह टॉपिक को एग्जाम में डाल रहे जस जिस तरह से बच्चों को भी हेल्प होगा की मतलब अगर वह समाचार पढ़ेंगे और देखेंगे यह सब के बारे में उनकी मतलब मस्तिष्क में एक नॉलेज बैठ जाएगा जिस तरह से वह एग्जाम भी क्लियर कर सकते है अच्छी तरह से और एक अच्छी जॉब लेकर बैठ सकते है